ریاست کے ثقافتی تنوع کا تجربہ حاصل کرنے کے لئے قباٮٔلی دو قبائلی گاؤں کا دورہ کے لئے اور آبادی سے مِلنے جلنے کے لئے زائرین کے پاس بہت سارے آپشن ہیں جیسے وہ شلوار قمیض پہن کر جاتے ہیں دوپٹہ ساڑھی اور ایسے ایسے الگ الگ لباس میں لوگوں سے ملنے جاتے ہیں